हेलो हेलो

यह हमारे यहाँ यह नल पूरे ख़राब हो गए हैं वृद्धाश्रम के इसको ठीक करवाना है हैं आठ दस आठ दस नल हैं

उसमें पानी नहीं आ रहा हाँ चॉक हो गया है कहीं अच्छा हाँ तो भी कितना खर्चा आएगा अच्छा अच्छा थोड़ा बहुत अंदाज़ से तो बता दो आप कितना आएगा खर्चा हाँ तो देख लेंगे फिर हाँ ठीक है

कम करवा लेना कुछ हाँ हाँ ठीक है